السلام علیکم میرا نام انشانہ ہے اور میں آپ کے موبائل نیٹورک کی رجسٹرڈ کسٹمر ہوں مجھے حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن ملی ہے جس میں میرے موبائل پلان کے آنے والے بل کی ادائیگی کا ذکر ہے میں پیمنٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے جو بل ایشو کیا گیا ہے اس میں مکمل چارجز کی تفصیل کیا ہے ہر ایک آئٹم کا بریک ڈاؤن چاہیے جیسے کہ ڈاٹا یوزیج کال چارجز ایس ایم ایس چارجز یا کسی بھی ایڈیشنل سروس کے چارجز اگر لگائے گئے ہیں دوسری بات میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس پلان کا نوٹیفیکیشن ملا ہے اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں کیا یہ پلان میرے پہلے والے پلان کا حصہ تھا یا کوئی نیا پلان ہے جو کسی وجہ سے میری لائن پہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تیسری بات کیا یہ پلان میری مرضی کے بغیر ایکٹیویٹ ہوا ہے یا میں نے کسی طرح سے اپروو کیا تھا اگر یہ سب آٹو رینیو ہے تو مجھے اس کا بھی کنفرمیشن چاہیے اگر کوئی بہتر اور سستا پلان اویلیبل ہو تو اس کی معلومات بھی شیئر کر دیں تاکہ میں بہترین فیصلہ لے سکوں میں چاہوں گی کہ یہ تمام معلومات مجھے کلیئر اور ریٹرن فام میں دے دی جائے تاکہ کسی کنفیوژن یا غلط فہمی سے بچا جا سکے آپ کی رہنمائی کا شکریہ براہ کر جلد رسپانس دیں تاکہ میں اپنے بل کی ادائیگی بر وقت اور بے دھوکی طریقے سے کر سکوں